अस बचपन दे टाईम दी एह् गल्ल याद रक्खने आं पूरी कि जदूं अस रौंह्दे हे ता साढ़े घरै च बड़े फैमिली मेम्बर जेहड़े बड़े जैदा होंदे हे ते चार पंज अस भैन भ्रा हे उप्परा दा फ्ही जिसलै साढ़ियां चार बूआं हिंया छुट्टियां पौनियां ते उ'नें बच्चें बी आई जाना बूएं बी आई जाना इन्ने जने होने ते सारे जने असें किठ्ठे खेढदे रौह्ना कोई लड़ाई झगड़ा निं होना कोई लड़ जरा बी निं लड़ना इन्ना प्यार करना कि इक दूए बगैरा असें रेही निं सकदे ऐहे फ्ही बिच इ'यां दादा दादी बी ऐ हे सारे ऐ हे पूरी फैमिली ऐही साढ़ी ते गर्मियें दिनें स्कूल जाना जिसलै थोह्ड़े दिनें गै जाइयै अम्बै उप्पर बेहियै कच्चे अम्ब खाने माह्जने दी हट्टी दा नमक लैना थोह्ड़ा थोह्ड़ा ते ओह्दे कन्नै कच्ची माकड़ियां बेहियै खानियां ते एह् बड़ी याद औंदी फ्ही सर्दी दे मौसम च बैर होई जाने फ्ही असें औंदे जंदे स्कूला दा घर लेट होई जाना कि ओह् बैर खाने औंदे जंदे हून अजकल ओह् चीजां मिलदियां गै निं हैन हून एह् जेह्ड़ा एह फ्रूट मिलदा सारा बजारा दा मिलदा ते अस घर गै खंदे होंदे हे साढ़े खरबूजे घर लगदे होंदे हे खरबूजे इ'नें दिनें खरबूजे खाने इक दूए दे बड़ी जाना खेतरें च जाइयै खरबूजे लेहाने ओह् खाने